हैलो जय झूलेलाल जी केरु त अहिड़ो त कोई बि कोन्हे असां त फ्रैश तव्हांखे खाधो मोकिलियो हुओ मां माफ़ी थी चाहियां तव्हांखां अगरि तव्हांखे ईअं कुझु कोई कमु ग़लति सामान डिलेवर थियो आहे त लेकिन तव्हांजे हितां कोई कंपलेंट ईंदी कोन्हे वरी बि तव्हां अगरि चयो था त असां आइंदा सां ध्यानु रखंदासीं अॻिली बार सां इहो वरी कोई कंपलेंट तव्हांखे कोन ईंदी तव्हां फ़िलहालु असां माफ़ माफ़ कयो हुन ॻाल्हि लाइ ईअं तव्हांखे असां पैसा त कोन मोटाए सघंदासीं असां हेतिरो हेतिरो ऑडर ज़्यादा हुओ त हेतिरो कोई नंढो ऑडर त कोन हुओ त असांखे पैसा असां वापस करे सघूं पर आइंदा सां असां नैक्स्ट टाइम खां ख़्यालु रखंदासीं अॻिली बार तव्हांखे कोई शिकायत जो मौको कोन ॾींदासीं असां अछा त तव्हां ओॾीमहिल ई कंपलेंट करणी खपे या तव्हां ॿ ॾींहनि खां पोइ असांखे कॉल करे ॿुधायो था तव्हांखे होॾीमहिल ई ॿुधाइणो खपे असांखे मां तव्हांखे ओॾीमहिल तव्हांजो मां चेंज कराए करे तव्हांखे ॾेयांव आ खणी हाणे असां पैसा त वापसि कोन मोकिले सघंदा आहियूं असां हलो कोई ॻाल्हि कोन्हे हाणे अॼु हिन बार लाइ तव्हांसां माफ़ी था मंगू असां ओर जेको तव्हांजो पेसो आहे अॻिले कोई ऑडर विझंदाओ न तव्हां असां पैसा मां खाधो घुराईंदो त हुन में एडजस्ट करे सघंदासीं असां मां पेमैंट थो वापिस कोन थी पाईंदी तव्हांजी हा न न हलो ठीकु आहे मां तव्हां सां एडजस्ट पूरो करे छॾंदीमांव बाक़ी जय झूलेलाल अछा ठीकु